जोमेटो कस्टंबर खे मूंखे अहिड़ी को वेराइटी ॿुधायो हुजे पिजा में हुजे त पिजा में जे बर्गर में हुजे त बर्गर में मां पहिरियों बि घुरायो हुओ पर मूंखे सुठी आई इन में तव्हांखे सुठी जेकी वेराइटी लॻेव मूंखे वरी ॿीहर घुराइणी आहे जेकी नज़दीकि हुजे सुठे में सुठी वेराइटी पिजा में या बर्गर में तव्हांखे जेके भले मिठाई में या एस्क्रीम में बि हुजेव कंहिंमें बि हुजेव त असांखे तां उन में वेराइटी में ॿुधायो जेके असांजे अॻियां नज़दीकि हुजे जो असां पासे में घुराए सघूं असां पहिरियों बि असां घुराई पर स्वाद हुओ इन खां और सुठी हुजे त इन खां और सुठी असांखे ॿुधायो और नज़दीकि पासे में ई हुजे ऐं असांखे पासे में घुराइणो जल्दी पए त जल्दी घुराए सघूं असां